سیارے ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں وہ شام کو نکلتے ہیں اور شام سب ہم ہم لوگ سیاروں کو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں تارے چاند جب چاند آتا ہے تو روشنی بہت بہت آتی ہے بہت چھا جاتی ہے اور سیارے چمکتے ہیں چاند اور چاند اور تارے مل کر آسمان پر جب آتے ہیں تو بہت دلچسپی نظارہ دکھتا ہے اور وہ جو اسے دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے پورا اسٹریس ریلیز ہو جاتا ہے ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے